भुरगेपणा साकून अभ्यासा वेतरिक्त जी गोश्टिची पुस्तकां मागीर तें चांदोबा जावं रामायण जावं माहाभारत जावं हिसाब निती जावं श्यामची आई जावं अशी जी जी पुस्तकां शाळेंतल्यान मेळटाली किंवा गांवांत आशिल्ल्या लायब्ररीन मेळटाली तीं वाचपाची एक संवय त्या तेंपार सगळ्याच भुरग्यांक लागिल्ली तातूंतलो हांवूय मागीर मुकाल्लें शिक्षण शिकून जशें जशें मुकाल्ले कॉलेज जाले ताचे नंतर ग्रॅज्युएशन जातकीर मुकाल्लें जाऊन नोकरेक लागलो ताचे नंतरय जी पुस्तकां जंय नोकरी करता थंय मेळटात तीं हाडून वाचपाची आठवड्याक कमीत कमी एक ते दोन पुस्तकां वाचपाची संवय हालीच्या तेंपार पेरेंत ही हांव करतालों आनी हें वाचन करतासताना एकादें बरें पुस्तक उरत आवडीचें म्हणजे खेळाचेर आशिल्लें किंवां राजकारणाचेर आशिल्लें जाल्यार तें देडशें दोनशें पानाचें जरी आसलें तरी एकाच धपक्याक एकाच बसकेक बसून तें वाचून काडपाची संवयी म्हाका लागिल्ली हालीच्या तेपार आता हे जें पुस्तक आसात तें वाचनच कमी जावपाचें सगळ्यांत महत्वाचें कारण म्हणजे हाताक आशिल्लो मोबायल ह्या मोबायलाचेर आयज तुमकां जाय ती गजाल जाय तो विशय जाय तेन्ना मेळटा अजुनूय एकादें बरें पुस्तक मित्राच्या कडेन उलयतकीर नांव कळत किंवा मेळ्ळें जाल्यार तें वाचपाची मोख हांव दवरताच पूण हाल्लिच्या तेंपार दीस भर मागीर तो वॉट्सएप आसत किंवा फेसबूक आसत ताचेर घालयल्लो टायम आसत ताका लागून वाचन हें जायना आनी ताची खंतूय म्हज्या मनान तशीच आसता